हँ हेलो देखियौ आब वोट डालयके जे उपाय छै ओ अहाँके इसकुल पढ़य छथि हम अहाँके एकर जानकारी दऽ दऽ रहल छी जे एकर वोटके उपचार जे छै अहाँके गाँवमे मुखिया सरपञ्च वार्ड जे छै ओ जे अहाँके गाँवमे जे छै जे नीक काम करय अछि जे अहाँके बुझाइये ई नीक बन्दा छै एकरा अहाँ वोट दियौ बुझलियै तऽ ओइपर अहाँके जे छै जेना कि कोइ काम क लकै रोड बनेलकय या गली बनेलकय या चाउर गहुम जे जनताके मतलब नहि मिलय छै ओकरा दिलबय छै तऽ ओकरा जे छै अहाँके ओ नेता ओकरा हेल्प करय छै मदद करय छै तऽ ओकरा एहन अनिवार्य मतलब नेता कहियौ नहि मिलत तऽ ओ अहाँ एगो नेताके करतुतमे ओकरा देखल जाइ छै कि ई बन्दाके मतलब नेता काम करय छै की नहि तऽ उएह हिसाबसँ लोक ओकरा वोट दै छै ताकि ओ जीततय जीततै तऽ ओकरा जे छै ओ काम करतय काम कयलाक बाद जे छै गाँवके विकास हेतय विकास कऽ जतऽ खेल कूद नहि छै खेल छै मैदान नहि छै तऽ ओ आगे जाके बात करतय जेना कि कोनो पार्टी पार्टी जे छै पार्टी जे छै जेना आर जे डी छै या बी जे पी छै या एम पी छै या फेर अहाँके एन डी ए सरकार छै तऽ ओइके हिसाबसँ देखियौ जे विकास करैयै अहाँके गाँवमे तऽ ओकरा किछु नहि करऽ पड़तय ओतऽ अहाँके वोट डालयके प्रक्रिया अहाँके ओतऽ पाँच छओ आदमी रहय छै इसकुलपर होइ छै जतऽ मतदानके केन्द्रके सेन्टर देने रहय छै तऽ ओइपर अहाँके कोनो प्रॉब्लम नहि हैत ओतऽ जायब आरामसँ अहाँ वोट गिरा सकय छी ओइपर लिखल रहय छै छाप लिखल रहय छै ओइपर छाप रहय छै ओइपर अहाँ बटन दबेबय बटन दबाके जे करबय की ओइपर अहाँके क्लिक करबय तऽ ओ अपने आप जे छै जकरा अहाँ विकास केने रहय छियै या मुखिआ या सरपञ्चके ओकरा ओ वोट गिर जेतय गिरलाके बाद जे छै ओ एक महीनाके बाद जे छै अहाँके प्रक्रिया रिजल्ट अबय छै रिजल्ट अयलाके बाद जकरा जे अहाँ वोट देबय आओर देने रहबय ओ जे छै जीत जेतय जीतलाके बाद जे छै अहाँके ओ आगे जाके विकास करत तऽ अहाँ अहाँ डालि दियौ हम अहाँके समझा देलहुँ